हेल्लो हॅं प्रणाम सर हम सुपौल सॅं बाजै छी सर आ ई जे छै हमरा सब के पता चलल अइ जे अहाँ के ओहिठाम क्रिकेट के ट्रेनिंग देल जाइ छै तऽ हमरा सबकेॅं क्रिकेट के ट्रेनिंग चाही

अच्छा ओ अच्छा हाँ ओहि रास्ता दय के जाइ छियै तऽ देखने छियै अपार्टमेंट सॅं सटले ग्राउंड छै ओहिठमा ओ हमरा सभक घर सॅं नजदीके परै छै हॅं हमरा सब के सर सुपौलो मे मेन मार्केटिंग भेलै आ सुखपुर जे छै हमर गाँव भेलै तऽ ई गाँवे मे तऽ हमरा सब के सुखपुर बेसी नजदीक पड़तै जे हमरा सबके घरके बगलमे छै हॅं हॅं हॅं हॅं अच्छा ठीक छै सर जब अहाँ एम्हर जे छै स्टार्ट हेतै तऽ हमर जे छै से सम्पर्क काय लेबै हमरा सॅं ठीक छै ठीक छै सब भाग्यवान